साढ़ै इत्थे जनानियें दे म्हीने आंदे उस टाइम एह् ऐ ना ओह् रसोई ज्यादा जंदियां ना अपने मतलब घरैआह्ले जेह्ड़े मर्द होंदे घर उंदे लेई रुट्टियां बगैरा बनांदियां ते ना पूजा पाठ करना होंदा उस टाइम उं'दे कन्नै इयां बिहेवियर किया जंदा कि ना कोई चीज़ छ छ्होनी उ'नें ना किश ना इत्थें जाना ना उत्थें बौह्ना बड़ा परहेज़ होंदा कि एह् नी करना ओह् नी करना बड़ा ओह् दिखदे उत्थें हमारे साड्डे समाज बिच्च बड़ा दिखदे इस चीज़ै ई ते फ्ही किश बी कम्म करना होंदा इ'यां मतलब पूजा आह्ला बिलकुल छ्होन नी उत्थें मंदर बने दा होंदा घरै अंदर जेह्कड़ा ते ओह्दे अग्गें पिच्छें बी निं इयां बौह्न दिंदे छ्होन दिंदे खड़ोन दिंदे बड़ा परहेज करांदे नमां नमां जेह्का कुड़ियै गी आंदा ते तां उस टाइम ओह्दे कन्नै इ'यां इ'यां घर आह्ले करदे बड़ी प्राब्लम होंदी उ'नेंगी हां साड्ढे घर आह्ले इ'यां कियां करा दे साड्डे कन्नै इ'यां मतलब बड़ियां चीजां होंदियां भांडे बी उं'दे उनेंगी आखदे कि तुस बक्ख होइयै छल्लो इयै गलास च पानी बी इ'यां दूरा दिंदे बड़ा किश करदे ते एह् बिलकुल शैल चीज नी ऐ साड्ढे इत्थै समाज बिच्च ते इसी चेंज करना चाहिदा असेंई अगर करगे ते शैल ऐ नेईं करगे तां बी खरा चलो चला दा